ग्रामीण परिवेशमे यातायातक सुविधामे कोनो कमी नहि रहलैक अछि लेकिन एकटा भा यात्रा भाड़ाके जेछै सरकारी रेल छोड़ि कऽ कऽ जे प्राइभेट गाड़ी सभ छै तेकर कोनो नियन्त्रण नहि रहि गेल छै ओकराके देखै छै से मनमानी छै अगर ई एहि पर एकटा नियन्त्रण कयल जाइ तखन तऽ सोनामे सोहागा छै नहि तऽ जनता दिन देखार लूटल जाइत रहै छै डीजल पर दू पाँच रुपैआ बढ़लै लीटर पर जेकि एक लीटरसँ बीस गोटाके कैरी कऽ रहल छै वएह गाड़ी आ प्रत्येक यात्री पर दस रुपैआ बढ़ा देलकै एक्के लीटरमे तीस गोटाके उघै छै लेकिन भाड़ा बढ़ि जाइ छै एक आदमी पर दस रुपैआ किम्बा पाँच रुपैआ ई एकटा मूल मूल समस्या छै बुझलियै ने मूल समस्या बर्निंग एकरा ज्वलन्त समस्या कहि सकै छियै एहि पर नियन्त्रण भऽ जेतै सड़क चकाचक छै बात सभटा चीज ठीक छै लेकिन ई चीज एकटा जन मानसके सामान्य लोकके शोषण भऽ रहल छै ई एकटा सुविधा भऽ जाइ देखल जाइ मॉनीटरिंग भऽ जाइ करै सरकार होइ चाहे जेकरा छै जिम्मेवार छै तऽ सुविधे सुविधा छै